کچھ مقامی خیراتی ادارے کمیٹیاں تنظیمیں جو سینٹرل دہلی ضلع میں یا اس کے آس پاس کے علاقے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں وہ چند ہیں اور تعلیم صحت قانون غریب لوگوں کی مدد ہر طریقے کے سماجک معاملوں میں مدد کرتی ہیں جیسے کہ اینگلو اردو ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی کوہ نور ہیلتھ ایجوکیشنل سوسائٹی سماج سدھار ٹرسٹ دا سٹیزن فاؤنڈیشن یہ ہیں کمیٹیاں ادارے ہر معاملے میں ملوث رہتی ہیں اور یہ کوشش کرتی ہیں کہ ایسے معاملوں کی حمایت کی جائے جس سے سماج میں بھائی چارہ آپسی سنبندھ اور لوگ ایک دوسرے کا تعاون کریں یہ کافی اثردار رہتی ہیں ایک سماج میں ہاں میرے آس پاس اولڈ ایج ہوم چائلڈ کیئر فوسٹر ہوم موجود ہے اس کے علاوہ میں نے گھر خاندانوں کے بڑھتی ہوئی تعداد دیکھی ہے جو لوگ بے گھر رہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پلاننگ نہیں ہوتی مدد نہیں ہوتی اس لیے زندگی ان کی بے گھر رہی ہوتی ہے بے گھر ہوتی ہے اس کی وجوہات بہت ساری ہیں سماجک بھی ہیں سیاسی بھی ہیں مالی بھی ہیں